हैलो तुस दकानदार बोल्ला दे कताबां अच्छा मे आक्खेआ मड़ो कतावां लैनियां हां बच्चे दियां बच्चे इक ग्यारमीं पढ़दा इक अठमीं पढ़दा बुकां सारियां गै लैनियां न पर रेट केह् ऐ उनें बुकें दा अच्छा अच्छा हां सारियां चाहिदयां अठमीं बी चाहदियां दसमी बी जारमी बी में इक पहले लैतियां ते ऐ ही दो में बापस करानी ना अच्छा इक इक दो कराने आहली है बच्चे दी में हून दिक्खी ऐ पता लग्गी जाना ते कंदू तक आवां में कराने गी अच्छा